जय झूलेलाल जय झूले जय झूलेल तव्हां आर आइसक्रीम पार्लर जा ओनर मालिक आहियो छा अच्छा अच्छा तव्हां वटि अ चोक चोकोबार आहे छा अच्छा वो केतिरे रुपियनि जी आहे के केतिरे अघि जी आहे अच्छा अच्छा मूंखे न हिकु वीह रु वीह अघि जी जेकी आहे न चोकोबार हूअ खपे अच्छा तव्हां वटि ऑरेंज फ्लेवर वारी आइसक्रीम आहे छा अच्छा अच्छा त तव्हां छा अच्छा तव्हां वटि ऑरेंज बि आहे त वेनिला बि आहे अच्छा ठीकु आ अच्छा त ऑरेंज ऐं वेनिला खे अल जा अलावा तव्हां वटि साए कलर आइसक्रीम आहे ठीकु आहे मूं वटि न महिमान आया आया आहिनि मूंखे न वॾा वॾा ब्रिक खपनि आइसक्रीम जा तव्हां तव्हां वटि हूंदा हूअ अच्छा अच्छा मूंखे न हिकु त अच्छा अच्छा अच्छा मूंखे न अ तव्हां वटि कहिड़े कहिड़े फ्लेवर जा ब्रिक्स आहिनि अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तव्हां वटि कॉल अच्छा क्वालिटी वॉल्स वार वारा आहिनि छा तव्हां वटि अच्छा तव्हां वटि क्वालिटी वॉल्स वारा बि आहिनि ऐं मदर डेरी वारा अच्छा अच्छा मूंखे न हिकु त ब्रिक खपे चॉकलेट चॉकलेट फ्लेवर वारो मूंखे हिकु ब्रिक खपे केतिरे अघि जो हूंदो रुपए जो अच्छा ठीकु आहे तव्हां वटि ॿ ॿ सौ पंजे रुपए जो हिकु ठीकु आहे अछो बसि ॿ सौ पंजवीह रुपए जो हिकु किलो जो अघि बॉक्स आहे ठीकु आहे न जी ठीकु आहे अच्छा तव्हां वटि हिकु चोकोबार अच्छा न मूंखे अ तव्हां घर पे पहुंचाई था सघो छा अच्छा अच्छा त घर में पहुचाइण जा जेका चार्जिस आहिनि हूअ केतिरा हूंदा पंजाह रुपए थींदा ठीकु आहे त ऐं मूंखे न हिकु कुल्फी बि खपे कुल्फी कहिड़े कहिड़े फ्लेवर जी आहे तव्हां वटि अच्छा मूंखे न केसर बादाम जी हिकु कुल्फी खपे ऐं हिकु मूंखे न चोकोबार बि खपे ठीकु आहे त ऐं मूंखे हिकु ब्रिक खपे चॉकलेट फ्लेवर वारो थी सघे थो छा जी मुंहिंजो एड्रेस आहे चारि बटा हिकु सौ ॿारहं डी डी ए फ्लैट्स गढ़ी जी तव्हां जी मुंहिंजो नंबर ईअं ई आ जंहिंखां मां कॉल थी कया ठीकु आहे ओके ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां टीह मिंट में मुंहिंजे वटि पहुचाए डी ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल